जिते चाह हूंदी आहे उते ई राह हूंदी आहे मां पंहिंजे कमु मां पंहिंजे पंहिंजे गाना गायण संग सिंगिंग जो शौंक़ु मां पूरो करण ई कोशिशि कंदो आहियां जीअं अथव जुमें ॾींहुं हर जुमें ते मूंखे छुटी हूंदी आहे त मां छुटीअ ॾींहुं पंहिंजो टाइम कॾहिं करे ऐं हिकिड़ो ग्रुप आहे असांजो मां हुते वञी करे गाईंदो आहियां मूंखे ऐक्चूली सिंधी गाना गायण में बि जाम शौंक़ु आहे मां हुते वेंदो आहियां तंहिंखां पोइ हर सैटरडे ते असांजो सिंधु सर्कल में प्रोग्राम थींदो ई आहे मां हुते गाईंदो आहियां